आङो इउटिउब चेनेलाव नायना सं सं ओंखाम ओंख्रि संनायखौ आङो नायो आङो ओंखाम ओंख्रि संनायखौ मोजां मोनो आङो अनला ओंख्रि सङो आं संनायखौ आंनि फिसा फिसौ नखरनिया मोजां मोनो आंनि ओंखायनो आङो माने जेरै हागौ एरै आं संनो नाजायो आरखि बेबायदि आं संनायखौ गोथाव मोन्नायखायनो आंनि फिसा फिसौआबो संनो होबाय थायो अखमबा आं अनला ओंख्रि सङो नार्जि ओंख्रि सङो बेखौ गोथाव मोन्नानै फिसाफ्राबो संनो होयो आरो आंबो इउटिउब चेनेलनि संनाय खावनायफोरखौ नायनो मोजां मोनो आर माबादि सङो आं बेखौ नोजोर होनानै आंबो नाजायो बेलेक संनायफोरखौ